ہندوستان میں اگر کھیل کے بات کی جائے تو کھیل تو یہاں بہت سارے ہیں لیکن جیسے کھیل ہوا کشتی کبڈی لکا چھپی کرکٹ ایسے بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن کھیل تو اچھا اور آسان کھیل کرکٹ ہی سب سے اچھا کھیل ہے مانا جاتا ہے جیسے کھیل کھیلنے کے لیے کھیت کھریان گچھھی گلی گاچھی محلہ چھت پہ گراؤنڈ میں کہیں بھی یہ کھیل کھیل سکتے ہیں اس کھیل میں بچے بھے جوان جیسے کوئی بھی آدمی کھیل سکتے ہیں اور سبھی کو انٹریسٹ بھی ہوتا ہے اس کھیل اندر اور اس کھیل کو کھیلنے سے بہت سارا تھکان دور ہو جاتا ہے ہراسمینٹ بھی دور ہو جاتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے اور اس کھیل جب ہے کوئی انڈیا پاکستان کہیں بھی کھیل کھیلنے کے کھیلے جاتے ہیں تو لوگ بچہ برا جوبان بہت سارے آدمی جو ہے سو اس میں ٹی وی پہ میں نیوز میں اخبار میں سبھی میں دیکھتے ہیں موبائل اب تو یہاں تک کے موبائل میں بھی سب کھیل دیکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اور اس کھیل میں بہت مزہ بھی ہے اور جیسا کہ کھلاڑی کی بات کی جائے تو کھلاڑی تو بہت سارے ہیں جیسے اجربدین ہیں وراٹ کوہلی ہے روہت سرما ہیں دھونی ہیں میرے خیال سے تو ابھی اچھا کھیل کھیلنے والا تو دھونی مانا جاتا ہے